हमारे बच्चे का पेपर था और हम गए कलर पेंसिल लाने के लिए दुकान पर दुकानदार ने हमको डुब्लीकेट कलर और पेन्सिल दे दिया जब हम ला कर के अपने बच्चे को दिए तो तो बच्चा अपना लेकर के गया पेपर देने के लिए तो जितने बार छीला वह टूटा जा रहा है टूटा जा रहा है और मेरा बच्चा पेपर भी नहीं दे पाया और फिर इसके बाद आ कर के घर पर रोने लगा तो हम उससे पूछे कि क्या हुआ है तो वह हमको कहने लगा कि तुम कैसी कैसा कलर ला दी हो और यह जितना बार छीले उतने बार

और दुकानदार से बोले भैया ये हमको कैसा कलर और कैसा पेन्सिल दे दिए कि हमारा बच्चा एग्जाम ही नहीं दे पाया और यह जितनी बार छिलता जा रहा है जितनी बार छिलता जा रहा है पेन्सिल टूटता जा रहा है उसका और कलर भी ख़राब है और जो कलर सही है उसका वह कलर भी नहीं आ रहा है कापी पर जब पेन्सिल सही है उसका कलर ही कॉपी पर नहीं आ रहा है पेज पर और जो नहीं सही है उसका पेन्सिल ही टूट जा रहा है तो दुकानदार ने कहा कि नहीं हम तो सही दिए हैं हम कहे कि हमको तुम्हारा पेंसिल और कलर नहीं चाहिए हमारा बच्चा परीक्षा नहीं दे पाया वह रो रहा है आ कर के अतु कर रहा है हम तुम्हारे पेंसिल नहीं लेंगे हम तुम्हारे दुकान पर कभी पेंसिल खरीदने नहीं तुम गंदे पेंसिल दे रहे हो

हमारा पैसा वापस ला कर के दो किसी तरह से पैसा वापस करो हम नहीं लेंगे तुम्हारा पेंसिल